हमारे क्षेत्र में बदलती हुई जलवायु कृषि को बहुत ही प्रभावित करती है जब हमारे यहाँ के किसान किसी भी प्रकार की खेती किया करते हैं एवं अपने खेतों में जा कर के अनाज लगाए रहते हैं उस दौरान कभी कभी बाढ़ जैसे समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है जिससे कि उनकी सारी फ़सले बर्बाद हो जाती हैं उन्हें बहुत ही बड़ा नुक़सान होता है उनके जीवन का पालन पोषण एवं उनके जीवन को चला ना भी उनके लिए काफ़ी कष्टदाई ऐसे समय पर हो जाता है हमारे यहाँ के जो किसान भाई लोग हैं सभी ऐसी समस्याओं को निपटने के लिए एक वेलफेयर फंड बना कर के रखे हुए हैं हमें सरकार से किसी प्रकार की उतनी आशा या उम्मीद तो नहीं होती है कि सरकार हमारी मदद करे कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ के सभी किसान भाइयों ने मिल कर के ख़ुद ही एक ग्रुप बना कर के रखा है कि अगर से कभी भी किसी भी कार की ऐसी हानि आ जाती है दुर्घटना हो जाती है घटना घट जा ती या फिर किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उन सभी का मदद उस ग्रुप में इकट्ठा किए गए पैसे ऐसे एवं धनराशि से ही किया करते हैं ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के और भी सहयोग उन ग्रुप द्वारा किसान भाइयों को किया जाता है जिससे कि किसानों को अपना जीवन व्यतीत करने में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो